देखिऔ पौधा जे जइसे भेलै ने जइसे होलै आमेके आमके गाछ ठीक तऽ आमके गाछ लै जे छै जब ओकरा लगेलाके बाद पानी डाललहुँ पानी डाललाके बाद तनि होल कि जइसे ओहिमे कहलक कि कतेक आदमी कहलक कि ओहिमे धिआद लागि जाइ छै तऽ ओहिमे जे छै से चूना जे होइ छै ने ओ जइसे घर पोतै छै चूना अगर डालि दै छै तऽ कहलक कि ओहिसे कीड़ा मकोड़ा नहि होइ छै तऽ ओहिमे जे छै थल्ली जकरा कहै छै थलिआल तऽ थलिआएल थलिआ देलाके बाद जे ओहिमे पानी डालि देलक किछु चूना उना देलक तऽ ओहिमे जे छै कीड़ा मकोड़ा नहि लागल नहि लागल तऽ ओ जइसे नमहर ओ तकर बाद जे छै से पानी डाललाके बाद बढ़िआँ अगर होइ छै जब फुलै लगै छै तऽ मञ्जर दै लगै छै तऽ कतना अच्छा लागै छै कि मोनमे लागल ने कि हँ आब अच्छा होल फूल आरके जइसे गाछ फूल आरमे ओकरा जे छै से हर तरहके खुरपीसे हर हमेशा साफ करै पड़ै छै कोदारल जाइ छै पौधाके फूल आरके गाछ जइसे होलै ओकरा थलियाइ देलाके बाद पानी दे देलाके बाद खाद उद दे देलाके बाद अगर फुलै छै ने तऽ बहुत अच्छा लगै छै कछबछ होइ लगै छै आओर आधापर जब रहै छै तऽ लागल कि होत कि नहि होत एहि लिए मोनमे तनि डर लागि जाइ छै अगर खिल जाए छै वएह फूल जइसे होलै फूल होलै या मक मकैए होलै चाहे रै रैञ्चे होलै किछु भी फूल जब खिलै छै ने तऽ बहुत अच्छा लागै छै देखैमे खूब सुन्दर लागै छै देखैमे मोन भी खुश रहै छै कि हँ आब ई चीज देखैमे बहुत अच्छा रहै छै आओर ओकर बाद सन्तुष्टि भी होइ गेल एहिलिए ईसब अच्छा रहै छै देखैमे एना आओर नहि अएतै अच्छा नहि रहै छै देखैमे